हा भाई ॾिसो असांजा हाणे त अठ ॾह दोस्त आहिनि जेके सॼे परिवार मां अचनि था पिया सुठे कमु कार मां कनि था पिया सुठे धंधे में लॻा पिया आहियूं असां मुंहिंजी यारी दोस्ती में बि सुठो वक़्तु बिताईंदा आहियूं राति जीअं धंधो बंदि करे अचऊं था पिया रोटी पाणी खाई करे थोरो पंधु चकर ते वेंदा आहियूं पंज सत दोस्त यार आ्यूंहि हिते सुठो सुठो असां घुमणु फिरणु वेंदा आहियूं या चकरु ॾियणु वेंदा आहियूं मुंहिंजे परिवार में बि कंहिं कंहिंमहिल भाई असांजो परिवारु आहे ऐं मुंहिंजा टे भाउर आहिनि जेके असां हेॾे होॾे बि घुमणु वेंदा आहियूं छाकाणि त राति जो कंहिंमहिल भाई कंहिंजो बडे वग़ैरह थिए थी पई या कंहिंजी पार्टी थिए थी पई या कंहिंजे घरु प्रसंग वग़ैरह अचे थो पियो त असां पंहिंजे परिवार सां बि गॾु घुमणु फिरणु वेंदा आहियूं गाडन वग़ैरह थियो या सिनेमा हॉल थियो या अॼुकल्ह कोई वारु त्योहारु अचे थो पियो त असां पंहिंजे परिवार सां गॾु सिनेमा हॉल ते वेंदा आहियूं कंहिंमहिल कंहिंमहिल जीअं गाडन वग़ैरह ते वेंदा आहियूं या कंहिंजे घरु प्रोग्राम वग़ैरह सेट करे असां पाण पार्टी वग़ैरह कंदा आहियूं